पहिले पढ़ाइमे विद्यार्थी लोकके बहुत दिक्कत होइ रहै दिक्कत ई होइ रहै कि घरसे दूर दूसरे राज्यमे जाइ पड़ै रहै पढ़ैके लिए आओर ओतना बेबस्था भी ढङ्गके नहि रहै रहै लेकिन अभी कि छै कि शिक्षा बेबस्था बहुत दुरुस्त भै गेलै हँ विद्यार्थीके लिए आओर पढ़ाइके लिए भी छै से बहुत अच्छी पढ़ाइ अभी होइ रहलै पहिले लोक दूर दूसरे राज्यमे जाइ रहै पढ़ैके लिए आब कि छै कि ऑनलाइनके माध्यम आ गेलै ऑनलाइनके माध्यमसे आब घर बैठे ही जे छै से कोर्स खरिद सकै छिए आइ ए एस कऽ आइ पी एस के तैआरी करि सकै छिए बी पी एस सी के तैआरी करि सकै छिए एस एस सी के तैआरी करि सकै छिए आब मास्टर साहेब ऑनलाइन पढ़बे लगलखिन हँ ऑनलाइन भी पढ़िए ऑफलाइन भी पढ़िए सारा पी डी एफ ऑनलाइनके माध्यमसे अपनेके मिलि जाएत पहिले ई सुविधा नहि रहै पहिले कि रहै कि अगर जनरल कॉम्पीटिशनके तैआरी करैके छै इन्जीनियरिन्गके तआरी करैके छै तऽ अपने दोसर राज्य जइए दिल्ली जइए कलकत्ता जइए हरियाणा जइए राँची जइए लेकिन आब ओ सिस्टम खतम भै गेलै खतम ओ नहि भेलै लेकिन ओ छै कि आब जे छै से दुरुस्त भै गेलै हँ आब आधुनिक जुग आ गेलै जकरा कारण छै कि घर बैठे भी करि सकै छिए अपना घर परिवारके साथमे रहिके भी पढ़ाइ करि सकै छिए जे किलास हमरा वहाँ जाके करै पड़ै रहै ओ किलास आब ऑनलाइन भी करि सकै छिए तऽ लोक जागरूक भेलै आधुनिक भेलै आधुनिक लोक आधुनिक जुगमे लोक छै से ओकरा ग्रहण करलकै आधुनिक रूपके छै से लोक आब घर बैठे कम्प्यूटरपर ही पढ़ाइ करि लै छै जे कि पहिले कम्प्यूटर इन्टरनेट ईसब रहै बिल बिलकुल नहि रहै तऽ लोकके बहुत कठिनाइ होइ रहै रहे आब ईसब आसानीसे उपलब्ध हो जाइ छै इसलिए घर परिवार साथ रहिके ही लोक पढ़ाइ करै छै बहुत लोक ऑनलाइनके माध्यमसे कोर्स बिकै छै कोर्स खरिद लै छै ओकरा पढ़ै छै तऽ ओकरा माध्यमसे भी लोकके सफलता मिलै छै तऽ लोकके जागरूक हुए पड़तै अभी भी बहुत लोक नहि जानै छथिन कि ऑनलाइनके माध्यमसे भी पढ़ाइ होइ छै एहि खास करिके कोरोना कालमे जब अएलै कोरोना जब अएलै तबसे लोक जादा जागरूक भेलै चूँकि तखन लॉकडाउन चलै रहै आओर घरमे बैठल विद्यार्थी रहै तऽ ओकरा कोइ पढ़बैवला तऽ रहै नहि तऽ आब पढ़ाएल कइसे जाइ पढ़ाइ तऽ खतम हो जएतै आओर पढ़ाइ खतम हुएके चीज छिकै नहि एकरा तऽ हर हालमे चालू करैके रहै तऽ लोकसभ कि सोचलखिन दिमाग लगेलखिन कि नहि पढ़ाइ बन्द नहि हुएके चाही इसकुल नहि जएतै सोशल डिस्टेन्स रहतै लेकिन पढ़ाइ होतै तऽ पढ़ाइके माध्यम कि हुएके चाही ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब कि घरमे मास्टर साहेब पढ़ेथिन घरसे आओर विद्यार्थी घरमे बैठल बैठल पढ़तै तऽ ईसब से तकनीकी अएलै हँ अब प्लेटफार्म चेन्ज भेलै ऑनलाइनमे लोक छै से पढ़ै लगलै बहुत पहिले एहि सबके बेबस्थे नहि रहै रहे बेबस्था नहि रहै तऽ लोक पढ़तै कोना ऑनलाइन नेट नहि रहै रहे कम्प्यूटर नहि रहै पइसा नहि रहै जकरा पास पइसा रहै ओकरा कम्प्यूटर बहुत कम लोक खरीद पाबै रहै रहे आब कि छै कम्प्यूटर नहि तऽ मोबाइलपर लोक पढ़ि लै छै साधन उपलब्ध भै गेलै आइके डेटमे ठीक लोक साधन उपलब्ध भेलै लोक जागरूक भेलै तऽ हर चीज आब आसान भै गेलै बड़का बड़का कोर्स देखै छिए लोक घरे बैठल करि लै छिकै एकबेर जाके एडमिशन लै लेलकै आब घरमे ऑनलाइन एगदम तैआरी करि रहलै बस खाली परीक्षाके टाइममे जएथिन परीक्षा दैके चलि अएथिन तऽ जतऽ भी छै पढ़ाइ आब लगभग लोक छै से ऑनलाइनके माध्यमसे करै लगलै हँ बी पी एस सी के तैआरी यू पी एस सी के तैआरी जे पी एस सी के तैआरी एस एस सी बहुत मतलब जनरल कॉम्पीटिशन बड़ा बड़ा इन्स्टीट्यूट जे छै ओ ऑनलाइनके माध्यमसे करबै छै पढ़ाबै छै हर विषयके शिक्षक अलग अलग रहै छथिन मासटर साहेब हर विषयके पढ़ाइ ऑनलाइन पढ़बै छथिन अलग अलग विषयमे घण्टा समयमे आओर विद्यार्थी घर बैठल आरामसे मोबाइलपर लैपटॉपपर डेस्कटॉपपर बैठिके पढ़ैत रहै छै तऽ ई भेलै आधुनिक जुग तऽ लोकके जागरूक होइके आओर शिक्षा बेबस्था भी छै से सुधरलै एकरासे बहुत लाभ लोकके हो रहलै हँ कि घर परिवारके साथ रहिके पढ़ि लेनाइ ई बहुत बड़ी बात हो जाइ छै आब कि होइ रहै कि घरमे लोक कोइ बेमार पड़ि गेलै या कोइ शादी फन्क्शन छै तऽ पढ़ाइ छोड़िके दोसर राज्यसे आइ जाइ रहै अपना घर तऽ ओहि बीचमे पढ़ाइ डिस्टर्ब होइ जाइ रहै मतलब छुटि जाइ रहै पढ़ाइ आब जब ऑनलाइन माध्यम भै गेलै आब शादी बिआह भी छै तऽ एक घण्टा लोक ओहिमे समय निकालिके एक घण्टा पढ़ि लै छै ऑनलाइन बेमार भी छै तऽ ट्रीटमेन्टके साथ साथ इलाज चलि रहलै हँ ओकर बाद भी बेडपर भी लोक पढ़ाइ करि रहलै हँ ऑनलाइनके माध्यमसे तऽ ई बहुत बढ़िआँ प्लेटफॉर्म छै ऑनलाइनके पढ़ाइ भी बहुत बढ़िआँ प्लेटफॉर्म छै आधुनिक जुगमे ई पढ़ाइ बहुत सक्सेसफुल छै आओर अच्छा लागै छै कि घर परिवारके साथ रहिके भी लोक पढ़ाइ करि लै जनरल कॉम्पीटिशन लगातार तैआरी करि रहलै हँ तैआरीके बाद जे छै से ओकर परीक्षा दिए ले सिर्फ जाइ छै बहुत अच्छा